जी हलो क्या आप कोई प्रोड्यूसर बोली रही हैं मेम जी हाँ जी हाँ जी हाँ हमारे यहाँ अवेलेबल है जी हाँ जी हाँ मिल जाएंगे आपको हमारे यहाँ से तीन और आपको भी मिशन में जो भी चीज़ चाहिए वो भी मिल जाएंगी तो मेम क्या आप किसी के मतलब जैसे किसी का रोल करवा के सिंगर सिंगर चाहिए आपको जैसे कि अजय सिंह का वॉल्यूम टाइप के उस वैसे सिंगर चाहिए ओह अच्छा उनका ओरिजिनल वोईस चाहिए तो क्या उन्हीं की तरह गाने वाले आपको कॉपी वैसे नहीं चाहिए जी हमारे यहाँ वोल्यूम और बेस आज ये सब बहुत सब अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको ये सब हमारे यहाँ से हमारी सब से फेमस यहाँ की वाली है तो यहाँ पर आपको सारे वो सब अच्छे मिलेंगे हमारे यहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग के यहाँ भी जाते हैं तो हम अपने पूरे सारे वहीं से ले आते हैं उन्हीं को देते हैं हम और हमारे यहाँ के को बेस्ट बोलते हैं तो मेम आपके यहाँ भी ये बेस्ट ही जाएंगे तो मेम तो मेम आप क्या बता सकती हैं कि आपके यहाँ कौन सा फंक्शन हैं हम उसके हिसाब से भेजेंगे अच्छा रिलीज़ करना है आपको तो ठीक है हम ये सब भेज देंगे आपको मेम किस डेट में चाहिए आप बता सकते हैं जी मेम एक हफ़्ते के बाद ही फ़्री हो पाऊँगी मैं पाँच सितंबर के बाद ही फ़्री हो पाऊँगी जी जी तो वो मेम टाइमिंग बता दीजिए आप डेट तो मान लीजिए फ़िक्स हो गया लेकिन एक टाइमिंग बता दीजिए ताकि मैं उस टाइम पर आ सकूँ इवनिंग या मॉर्निंग आफ्टर तो उस ठीक टाइम मीटिंग होगी दोनों टाइम मीटिंग होगी ठीक है मेम मैं अपने म्यूज़िशियन को ले आऊँगी और अपने जितने भी पास समान है उनको भी ले आऊँगी तो मेम जी हाँ जी हाँ हमारे यहाँ से आपको बेस्ट ही मिलेंगे और आप इस में से म्यूज़िसन को आप पसंद भी करेंगे आप उनका रोल ले लेंगे ओके मेम तो मैं आपके यहाँ आ जाऊँगी हमारी जो भी डेट डिस्कसन होगी सब सामने वहाँ पर हो जाएगी मैं अपने म्यूजिसन को भी लेती आऊँगी ओके